आङो केबखौ केन्सेल खालामफिन्नो हागोन नामा मानोना आङो नों जा केबावहाय बा रोजा रां होदोंमोन बिखौ आं मोनफिनगोन नामा आङो बेखौ लाफिन्नो गारिखौ लानो हानाय नंला मानोना आङो मोनसे गिदिर मोनसे जाब्रबथाय जाबाय बेनि थाखायनो नों आङो बे रांखौ फन पे गुगल पे जों हरनो हागोन नामा